वास्को सडा बायणा न्यू वाडें बेलाबाय चिकालीम व्हडलें व्हाल बोगमालो खोलांत मेस्तावाडो फोंडा बोरीम शिरोडा अदुलशें वेलसांव कांसावले उतोड्डा वार्का माजोड्डा आरोसीम सांकवाल सिंदोलीं ठाण्यार राय रासय दुर्बाट कलंगूट झरी सावयवेरें सांवड्ड्या केपें पणजी पाजीफोंड काणकोण पटणें मळार मोलें तांबडी सुर्ली कोलवा शिर्दोना बागा पालोलें आगोंदा केळशीं पेर्नेम पोरवोरी शिवोलीम म्हापशा मोरजे आरांबोल मांद्रेंम वागातोर अंजुना आरपोरा कांदोलीम बेतीम बोरीम बोंडला नुवें आगोंदा केरी दुदसागर मोपा मोबोर फातर्पा फातराडे सांगें रामनाथी नागेशी म मंगेशी रायबंदर धारबांदोरा आरांबोल फर्मागुडी कोर्तालीम मडकय कुंडय चोडणा माशेल मोवळें वाळपय खांडेपार दोडामार्ग पार्रा दोंगरी आगशे ओल्ड गोवा मेरशे तांबडी माती मागीर मडगांव मालवण

चिंचोलना आसोलना अंजुना श्री बागमती सत्तरी ओल्ड गोवा आग्वाद फोर्ट कांदोलीम आरांबोल चिंबल राजबाग काणकोण कोला बटरफ्लाय बीच शिकेरी कोलवा कावालुसीम पाजीफोंड फातोड्डा मागीर उड्डीर वार्का बार्देस आगापूर आगशी सावंतवाडी सावयवेरें

सांवड्ड्या वरुणापुरी वेर्ना सांग्यार मागीर आरोसीम बोंडला काब दे राम कांसावले दिवार आयलंड श्री महाल्सा टॅम्पल शांतादुर्गा टॅम्पल नुवें नावेलीम चापोरा तिंट्यार खारेवाड्यार आमोण्या तारीवाडो तेरेकॉल फोर्ट रेईस मगूश फोर्ट तोल्ला फोंडा फोर्ट टेप टॅपकोला बॉम जिजस ऑफ बासिलिका बोमा वागातोर बेतलबातीम बेतोल्या बेनावलीम बेना द्रामापूर दोनापावला कांदोलीम शिवोलीम मिरामार बांबोलीम तालिगांव कोलवा पणजे वागातोर आसगांव आल्दोना फातोड्डा नेरूल तिवीम सालिगांव पाटो नुवें बागा पर्वरीम सांताक्रूज माजोड्डा कुंकोलीम केपें रायबंदर पाजा